जी बोलिए क्या लेना है कौनसी सर कौनसा चावल लेना है येस मिल जाएगा

देखिए पुलाव वाला लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा साढ़े ग्यारह सौ अगर बोरा मंगवाना चाहे तो एक बोरा अगर नॉर्मल चावल आप खा भी के लिए ले रहे हैं तो साढ़े दस का और खीर वाला चावल लीजिएगा तो वह है पतला चावल लीजिएगा ना वह है पचास रूपये है एक एक है पचास रूपये की एक है अस्सी रूपये की उससे कम जो जिसका रेट बताया उससे कम हाँ है थोड़ा सा कम होगा पुलाव वाला बोले साढ़े ग्यारह सौ तेरह सौ भी है और नॉर्मल चावल खाने के लिए लीजिएगा तो दस सौ है और वह पचास रूपये के जी वाला है मोटा दाना हाँ आता है थोड़ा सा दस बीस कम ज़्यादा है नाड़े में आप आइए पुराने दुकान पर थोड़ा सा समय लगेगा नहीं अभी नहीं वह अपना काम पर गए हैं आधा घंटा लगेगा आधा एक घंटा

ठीक है भिजवा दूँगी कहाँ पर है आपका घर

आपका घर यहाँ से तो जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा उनको आने में लगेगा आधा एक घंटा कमाते नहीं हैं अब क्या थोड़ा काम से बाहर गए हैं हाँ आधा घंटा हो जाएगा उनको आने में लगेगा एक एक घंटा आधा एक घंटा फ़िर आधा घंटा आपके यहाँ मानो पैसा टाइम से पेमेंट कर दीजिएगा